जोंनि न'खराव हौवा आरो हिनजाव खामानि मावनायनि दाथ' दा आंना बोराया बायहेरायाव थानानै खामानि मावो आरो थाखा फैसा खामायनानै न'खरखौ सालायो बिदिनो न'खर सोलिनायाव गावनि थाखा फैसाजोंनो फिसा फिसौ फोरोंनाय संसार जानाय न'खर सोलिनाया बेजोंनो सोलिनाय जायो आरो बायहेरायाव बिदिनो समाय मथे दुब्लियाव थांनानै हालेवनाय बिदिनो आलि खोनाय बिदिनो जाम्फै जानला फोसाबनाय मानाय खामानिखौ मावो आरो बिदिनो माब्लाबा माब्लाबा खेवालि जे लानानै बा फासि जे लानानै ना सारहैयो आरो ना साहैयो बिदिनो ख'खाफोरजोंबो ना सानानै लायो न'खराव जानो थाखाय बेफोरबायदि आरो दा आंहाथ' जोंहा हिनजावफोरनि खामानियाथ' न'खराव बिदिनो बायहेरायाव थांनानै जों खामायहैनो हाया साख्रि बाख्रिबो जोङो मावनो रोङा जों लेखाबो रोङा जेबो रोङा जाहैबाय दा जोंहा न'खराव बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनाय खावनाय आरो बिदिनो गथ' गथाय जोथोन लाखिनाय न'खरफोरखौ फोसाबनाय साखोन सिखोन न'खरखौ लाखिनाय आरो दुब्लियाव थांनानै बिदिनो गायनाय फुनाय बिदिनो जेखाइ लानानै माब्लाबानि समाव ना लायनाय बिदिनो आरो एखम्बा बिदिनो न'खराव थानानै जि जोम दानाय जि जोम सुनाय थोरसि लथा सुनाय खामानि मावनाय सिथ्ला सिबनाय बिदिनो नानान्था माबा माबि खामानिया जोंनि आखाइआव गोलैयो आरो फिसा फिसा खामानि मावनाय हिनजावफोरनि आखुनि खामानिया बेनो संनाय खावनायजों आरो बे जि जोम सुनाय न' फोसाबनाय गथ' गथाय जोथोन लाखिनाय न'खर जोथोन लाखिनाय दुब्लियाव गायनाय फुनाय ना सारनाय ना गुरनाय बे आरो हौवाफोरनिजों हिनजावफोरनिजों मिलाया बिसोरना आलादा बिदिनो खामानिआ हौवाफोरनिया बिदिनो बायहेरायाव थांनां खामायनाय आरो हालेवनाय बिदिनो खदाल जावनाय आलि खोनाय एवनाय बिदि आरो दा जोंनिजों बिसोरनिजों मिलाया जोंहा न'खराव बिदिनो खस्त' मस्त'यैनो बायहेरायाव खामायनानै थाखा फैसा लांनानै एसे एनै सोलिनाय फिसाफोरनि थाखाय फरायनाय थाखा फैसा एसे हरनाय गाननाय जोमनाय होनाय बिदिजों सोलियो आरो हौवाया आंहाबो बिदिनो माब्लाबानि समाव हौवाया हरस्लाबनो हायाब्ला थाखा फैसा बिदिनो एसे एनै जि दानानै लुनानै माबा मोनसे फिसा फिसौ ओरैनो फिसा फिसा न'खराव थानानै फानलु फानला खालामनानै थाखा फैसा होनानै हरनाया आरो न'खर सोलिनो बायहेरानिखौथ' आं बारा मोजाङै मिन्थिला सोर सोर माबायदि माबायदि साइसनि खामानि मावो हिनजावफोरा बा हौवाफोरा आं बेखौ बुंनो थाङा आरो मालायनि मावनाय दांनायखौबो बारा बुजिनानै मोना मा मा सिस्टेमै मावो हमनो हाया गाव गावबा गाव मावनाया गावबा गाव आलादा जायो मालायनिजों गावनिजों मिलाया आंना दा बर्त'मान बेनो न'आव मावनाय खामायनाय बिदिनो दांनाय न'खरखौ लाखिनाय फोसाबनाय गायनाय फुनाय बेनो आरो